हूँ हेलो

हाँ हाँ हम मोबाइल ले गए उससे ही बात हो रही बोलिए

हाँ मैं देखती हूँ हाँ है विवो का है विवो एक्स एस एट हाँ है तो इसकी प्राइस तो अभी बहुत है तिरासी हज़ार है इसकी कीमत अभी पूछ के बताती हूँ यह तो तिरासी हज़ार का है इसमें कुछ डिस्काउंट तो होना चाहिए नहीं कुछ सोलह हूँ आठ अस्सी है हाँ इसमें हो रहा है पैसठ हज़ार रुपये

पचपन छप्पन हज़ार ठीक है मैं देखती हूँ और कुछ होता है जैसे हूँ ठीक है मैं बात कर लेती हूँ शाम को बताती हूँ ठीक है हाँ छप्पन हज़ार रुपये करेंगे इसका निक बेल्ट आ रहा है एक वाच मिल जाएगी आपको और एक सिम है जिओ की एट्टी नाइन का है वह हाँ हाँ मिल जाएगा वह भी मिल जाएगा अभी सब नए आए हैं इसलिए मिल जाएगा आपको इतने नया फ़ोन तो अभी नहीं अभी बनी नहीं एकदम हाँ यह तो अच्छा चल रहा है हूँ हाँ जी होगा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ रिचार्ज मिले ठीक है हाँ ओके आप जैसे ही आइए ले जाइए